खतकते मण मणगणें बांगड्या हुमण रेशद बांगडो स्क्वीडस चिली सुंगटा हुमण दोस बेबीक दोदोल सुक्या सुंगटाची किसमूर दाल कुड्डिकेची भाजी वाल्याची भाजी घोसाळीं भाजी सोलकडी पातोळी नेवऱ्यो अळमी शाकोती आकुर शाकोती कोयत्या वालेची भाजी साकरभात मोदक ताल्ल्याचें सुकें इस्वण फ्राय तिसऱ्या सुके कुल्ल्यो सोराक मोस्काची भाजी फोव आंबाड्या चटणी सासव शेपू शेंगो शिरो शिरवळ्यो नाल्लांची कापां खाजें मुगाचे उसळ शेव्याची खीर सजी तोशा कापां लाडू बाकरे